आङो जेब्ला जिर' नै जिर' सेभेन नैरोजा थाम माइथायाव जोनोम मोन्दोंमोन अब्ला आं आंनि जोनोम गामिनि सिङाव थानाय गुदि फरायसालि एबा एल पि स्कुल आव मुं थिसनना फरायनानै जेब्ला आं पास जाना एसे बुजिनो एबा मिथिनो हानायबादि जाना जेब्ला आं थाखो बा मोनो अब्ला खासिख'थ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला गुदि फरायसालियाव फैना फाइभ जुन आबहावा सानखालि सानाव जों गासै फरायसाफोरखौ गाव मोजां मोननाय सावगारि आखिनो कम्पिटिस'न होदोंमोन अब्ला आं बै समनिफ्रायनो आखिनो सोलोंजेनदोंमोन जेब्ला आं बै कम्पिटिस'न आव आखिनानै देरहासार जाना फार्स्ट बान्थाखौ मोननो हादोंमोन आरो गोबां गियानगिरि एबा फोरोंगिरिफोरा आंखौ मोजां मोजां गुन एबा थुलुंगाखां होदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आं आखिनायखौ मोजां मोनबोजेन्दोंमोन आरो आंनि बे आखिनायजों गावखौ थुलुंगाखां होनाय सावगारिया जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगाखौ लानानै सावगारि बोनाय मोनसे हाजो हाला दैमा दैसा बिफां लाइफांखौ आखिनानै महर होनायमोन आरो आंनि सबसे मोजां सावगारि आखिगिरिया रावबो नङा आंनो मानोना आंनि आखिनाया आंनि थाखाय बयनिख्रुइबो बेस्ट एबा साबसिनमोन मानोना गावनिख्रुइ गुबुना माब्लाबाबो साबसिन जानो हाया होननाय रावफोरबादि आंनि थाखाय आं बोनाय सावगारिनिख्रुइ रावनियाबो मोजां जानो हाया आंनि थाखाय बयनिख्रुइबो मोजांसिन सावगारि आखिगिरिया आंनोमोन बेनिखायनो आंनि मोजां मोनसिननाय सावगारि आखिगिरिया आंनो गुबुन रावबो नङा